हून दिक्खो जि'यां तुस आखनें कि में घर बिच तुसें सब्जियां उगाइयां ते थुआढ़े घर लग्गियां जां नेईं लग्गियां एह् दिक्खो सब्ज़ियां ते अस बड़े बारी उग्गाने होने सारा किश करने होने सब्ज़ियां लाइयां में अपने घर दिक्खो इ'यां बरसांती दिनें सब्ज़ी लान्ने होने अस बरसांती दिनें सब्ज़ी लानी बरसांती सब्ज़ी तां लान्ने होने दिक्खो आं बरसांती सब्ज़ी लाई दी होऐ पानी देने दी खास जरूरत निं पौंदी ऐ सब्ज़ी लग्गी जंदी सोहै लाओ तुस भर सोहै लाओ ते पानियै ई जरूरत पौंदी ते पानी साढ़े इ'न्ना होई निं सकदा ग्रांऽ च ते बड़ी गै दिक्कत होंदी बड़ा मुश्कल होंदा पानियै बड़ी कमी होंदी पानी निं होई सकदा भी डंगरें बचछुऐं मालें बी पीना अ कपड़ें बी धोनें न्हौना धोना सब ते इस कारण सब्ज़ी अस सोहै निं लाई सकदे पर बरसांती लान्ने बरसांती अस सब्ज़ियां उग्गाने जि'यां भिंडी होई घिया होइया कंडौली बीन्स होई भट्ठे होइये एह् सारियां सब्ज़ियां जि'यां मरचां होइयां शिमला मरच होई एह् सारियां सब्जियां अस उग्गाने होने कद्दू कद्दू टमाटर सारियां सब्जियां अस उग्गाने होने ते एह् होंदियां बी बड़ियां शैल इ'नें ई लाओ तुस ते भी केह् उग्गी जन्दियां एह् उ'ऐ बेलां शेलां चढ़ियां ते दित्ते इं'दे अग्गें टिंगर शिंगर लाये इनेंं ते ए सोह्नियां चढ़दियां उप्पर ते बस सब्ज़ियां जि'न्नियां मरजी खाओ बरसांती त्रैऽ चार म्हीनें ते कोई फिगर न'ना सब्ज़ी दा सब्ज़ी एह् सोह्नी उगदी पर कोई लाह् न्हाड़ी कोई तजरबा होग कुसै गी तां बगैर तजरबे ते नेईं लगदियां क्योंकि असें छड़ा बीऽ सुट्टू उड़ेआ ते बस इसी नेईं गुड्ढना ते नेईं इसी तालना नेईं बनाना ते नेईं इसी कोई बधने ताहीं कोई टिंगर लाना ते इ'यां थोह्ड़ी होई सकदी सब्ज़ी सब्ज़ी होंदी ऐ पानी ते होंदा पर एह् थोह्ड़ी उसी मैह्नत बी करना पौंदी नी इसी ते बेल्लै बेल्लै पर दिक्खना पौंदा बेल्लै टैम पर दिक्खना पौंदा कि कोलै सब्ज़ी लानी लग्गी ऐ ते कोलै इसी टिंगरे ई जरूरत ऐ ते कोलै पानियै ई जरूरत ऐ इसी कोलै बेल मठोनी ऐ ते कोलै इसी फु'ल्ल पौने न एह् सारा किश दिक्खना पौंदा ते इ'यां सुट्टू उडे़आ छड़ा बीऽ ते उसी दित्ती नी अग्गें स्पोर्ट किश ते भी थोह्ड़ी बधदा ओह् ओह् ते सड़ना गै शमें इ'यां होई जाना इसी घाऽ बी पुट्टना नुआढ़ा जां तालना गुढना बनाना सारा किश दिक्खी समझियै ते भी केह् होंदी भी सब्ज़ियां शैल उग्गदियां अस ते बरसांती दिना दा अस घर दी गै सब्ज़ी ख'न्ने होने जेल्लै पौंदी बरखां होंदियां शैल सब्ज़ी अज्ज बच्चें ई अस आखने आं अज्ज अस घिया बनाना कल कंडोली रंग बरंगी सब्ज़ियां अस बनाने होने उ'नें दिनें अस बजार जाने दी जरूरत निं पौंदी ऐ बजार दी सब्ज़ी इ'यां रोज़ रंग बरंगी खानी ते अज्जकल मैहंगाई कि'न्नी ऐ रोज़ अस आनी निं सकने न टमाटर बी घरै दा पाने ई होई जंदे सब्ज़ियां बी घरा होई जंदियां ते खु'ल्लियां डु'ल्लियां खन्नें होर उलटा घरा बंडने बी हैन म्ह्ल्लै ग्रांऽ च म्ह्ल्लें ग्राएं च शैल बंडी लैनी सब्ज़ी खु'ल्ली खाओ तुस भाई एह् बो मज़ा कन्नै खाओ इक दूऐ घर दिंदे जेह्की उं'दे होग उ'नें साढ़े देनी जेह्की साढ़े होऐ असें उ'नें ई देनी इ'यां करियै अस इक दूऐ बलदाव करियै दि'न्ने होने पर एह् ऐ उगाना दा ते पता होना चाहि्दा नेईं ते कि'यां उगाई सकने अस पता गै निं होग हून फ्रूट ऐ साढ़े घर जि'यां असें अम्बें दे बूह्टे लाऐ दे होंदे सेबें ला दे होंदे बग्गू गोशें बूह्टे लाऐ होंदे ते ओह् बी बड़े शैल उग्गे होंदे उ'ऐ होंदे इक खास समें होंदे इक समें निं होंदे अगर होंदे ते हैन ओह् बी शैल होंदे ओह् बी अस बड़े बूह्टे दिक्खे ऐहे सोह्ने मिट्ठे खट्टे अम्ब होंदे शैल सेब खट्टे मिट्ठे होंदे शैल होंदे जि'यां बग्गू गोशे होंदे साड़ियां होंदियां कि'न्ना किश होंदा सारा किश फ्रूट साढ़ा ग्रांऽ च बड़ा जादा होंदा ते अस खन्ने होने बजारा लेइयै ते अस इ'न्ना खाई निं सकदे पर घर जेह्के उग्गे होंदे शैल ते अस दिक्खियै ते कोलै कोलै होंदे कि'यां होंदे शैल शैल खन्ने आं अस बड़े शैल खन्ने अम्ब अम्ब बड़े खन्ने होने साढ़े बड़े अम्ब जादै होंदे